میں موبائل چلاتی ہوں ہم موبائل دیکھتے ہیں فلم سیریئل جیسے کہ ہم فیس بک چلاتے ہیں واٹسایپ چلاتے ہیں انسٹا گرام چلاتے ہیں اور بچے لوگ آتے ہیں تو بہت پریشان کرتے ہیں موبائل دیجیے موبائل دیجیے موبائل نہیں دیتے ہیں تو بس چڑچڑانے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں غصانے لگتے ہیں تو اس پہ ہم مار چور کرتے ہیں کہ بچے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے جاؤ نے پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے بس موبائل لیا دیکھا بس چھیل لو بس چور دو پکڑ کے پھاڑ دو بس انے کرتا ہے اس کے بعد کتنا مار چور کرتے ہیں کوئی سنوائیے نہیں کتنا پریشان کر دیتا ہے ممی سے بات کرنے کے لیے نے کسی اپنے پڑائے سے بات کرنے دیتے ہیں نہ شوہر سے بات کرنے دیتے ہیں نا تو کوئی ضرورت بات ہوا تو اس کے خاطر پریشان کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نے رے رک جا اپنے آپ نانی سے بات کریں گے فلانا سے بات کریں گے بات نہیں کرے دیتا ہے اسی لیے کہ خوب مارتے ہیں چورتے ہیں بچے بہت غصانے لگتا ہے تو اس پہ موبائل چور دیتا ہے موبائل توڑ دیتے ہیں اس پہ اور ہم پیٹتے ہیں اس کے بعد ہم اب لگ جائیں گے لگ گئے ہیں کوئی کام کی بچے موبائل لے کے چلے جاتے ہیں موبائل کے اپنا من مانی کرتے ہیں ہم کو فیس بک جو من چاہتا ہے سو دیکھتا ہے